देखिऔ किसान

जे पूँजी अपन लगबैत छथि कमसँ कम ओ पूँजी तँ ऊपर हेबाक चाही तखने ने किसानके मोन लागतै जे खेती करैमे ओहिमे होइ छै की तऽ किसानकेँ अहाँके खाद भी महँगा भेटै छै बजारसँ आ ट्रैक्टरोके जोताइ महँगा भेटै छै आ जखन फसल लगबै छथि आ काटैके समय आबै छै तऽ ओ मज़दूरसभक होइ छै जे हमरे घर सभटा चलि आबए ई प्रवृति जखन जाबत तक ओहि मजदूरके मोनसँ नहि हटतै ताबत तक किसानके कहियो बरकैत नहि हेतै तऽ ई भावना जे मज़दूरके छै पहिने सभटा हमरे काटिकऽ चलि आबए जे हम बोझ नहि उठाएब तऽ हम ई अथी नहि करब हम काटि देब हमरा सभटा बेसीसँ बेसी हमरे भेटए तऽ किसान कतयसँ कऽ सकता ई खेती चूँकि हुनका तऽ पूँजी जतबा ओ लगबै छथिन जँ एक एक पैसाक जोड़ल जाए तऽ ओ घाटाके सिवा ओ नफ़ा नहि होइ छै

किसान आ मज़दूर एहि दुनूमे जाबत तक भावना नहि बदलतै ताबत तक खेती आगू नहि बढ़त